योग सुरू करपाक पिराय नासता खंयच्याय पिरायेचेर योग करपाक सुरवात करपाची म्हाका दिसता पांच वर्सां जाली की प्रत्येक मनशान योग करपाक सुरू करप पूण ल्हान पिरायेचेर आसतनात ताची सुरवात केली जाल्यार ताचे खुबशें फायदे आसात मनांत वायट विचार हाडपाचे कमी जाता मनशान दवरपाक मदत करता आनी बरी न्हिद पडपाक सुद्दां मदत करता योगा केल्ल्यान आरोग्य बरें उरता